مقامی اخبار تو ہمارے کافی کم ہیں ایک دو ہی ہوں گے لیکن جو بھی ہیں اس پہ کوئی خاص ایسی خبریں نہیں چھپتی ہیں یا چھاپی جاتی ہیں جو کیا کہتے ہیں بچّوں کے لیے مددگار ثابت ہوں ان کی پڑھائی کے لیے مددگار ثابت ہوں لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے اور جو لوکل کے اسکول ہیں آس پاس کے قریبی اسکول ہیں ان کے بارے میں تو کوئی خاص خبر تو آپ کو ہمارے مقامی اخباروں میں نہیں ملے گی کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مقامی اخباروں میں اپنا ایڈورٹائزمنٹ دے سکیں اور جو کیا کہتے ہیں اخباروں میں جو کالمس آتے ہیں اس میں بھی کوئی خاص ایسا نہیں ہوتا ہے جس سے کہ بچے جو ہیں ان کو کوئی تعلیمی مدد مل سکے